सूरजमुखी सबके फूल सब देखैमे अच्छा लागै छै वहाँ जाके लोक फोटो घीचबै छै आमे गाछी सबमे जे मजर दै छै कते अच्छा लागे छै मोन करै छै जे लोकके फोटो घीच लै छियै फोटो घीचा लै छै तोरी सबके फूल फूलाइ छै तऽ बहुत अच्छा लागै छै ने तऽ ओहोमे फोटो घीचबै छै सिम्मरके फूल रहै छै ओहो बढ़िए लागे छै ओहोमे लोक फोटो घीचबै छै अच्छा लागेके वास्ते फोटो घीचबै छै कमलोके फूल देखैमे अच्छा लागै छै ओहोमे लोक घीचबै छै बढ़िआँ लागे छै तऽ घीच लै छियै फोटो गुलाबोके फूल अच्छा लागै छै तऽ घीचबै छै